म्हाका ल्हान आसतनाच्यान वाचनाची खूब आवड खंयचेंय पुस्तक मेळ्ळें की तें वाचून सोंपयल्या शिवाय सुख लागना अशेंच एकदां म्हज्या बायन म्हाका सांगलें की मुत्यूजंय म्हणून नांवाचे जे व्हडली कादंबरी आसा ती खरेंच बरी आसा आनी ती जेन्ना हांवें हातांत घेतली तेन्ना एक वेगळ्याच प्रकारचो अनुभव आयलो म्हणून हांवें सहज उगडून पळयलो त्या पुस्तकाचो लेखक आशिल्लो शिवाजी सांवत आनी लेखकाक भारतीय ज्ञानपीठ पिठाचो मुर्तीदेवी पुरस्कार फावो जाल्लो अशेंच वयली सगळी माहिती वाचली आनी मागीर केन्ना तें पुस्तक वाचपाक लागलें हें म्हाकाच कळूंक ना त्या पुस्तकांत लेखकान खुबूच विचार केला त्या पुस्तकांत लेखकान महाभारतातलें एक म्हत्वाचें पाक पात्र म्हणजे कर्ण हाच्या बद्दल सांगलां कर्णान जल्माक आयल्या पासून आपल्या शेवट पर्यंत कितल्या वेगवेगळ्या प्रसंगाक तोंड दिलें तांची कांयच चूक नासतना ताका कितलें भोग भोगचें पडलें हे त्या पुस्तकांत लेखकान बऱ्या पैकी बरयलां वाचता वाचता सगळे प्रसंग अशेच दोळ्यां मुखार उबे रावतात कर्ण जल्मा पासूनच सुर्यपूत्र कर्ण दिग्विजयी कर्ण दानविक्रमी कर्ण अशीं कर्णाक वेगवेगळीं नांवां आसात ताका ताज्या आयुश्यांत सगळें आसून बासून तो सुखी नाशिल्लो आई म्हणपाक आई आशिल्ली पूण ताका आयज समाधान नाशिल्लें संपत्ती सगळें आशिल्लें पूण तो सदांच अस्वस्थ उरतालो हें आपल्याक कित्याक अपमान तर ताच्या बरोबरच उरतालो उट्टां बसता सगळे ताका सुतपुत्र कर्ण म्हणून ताजो अपमान करताले पूण ताणें आपली जिद्द केन्नाच सोडली ना तो बऱ्या पैकी धर्नुदर आशिल्लो ताका जेन्ना दोण्राचार्य आपूण तुका विद्या शिकोवपाक शकना अशें सांगलें तेन्ना ताणें सुर्यदेवाक पळोवन आपल्या अभ्यासाची सुरवात केली तो मनांतल्यान सुर्य सुर्यदेवाकच आपलो गुरू मानतालो आनी त्याच तसोच तो स्वता पळोवन प्रयत्न करून सगळीं धनुविद्या शिकलो तो शक्तिमान तर आशिल्लोच ताज्या आंगांत ल्हानपणा पासूनच कवच कुंडलांं आशिल्लीं जेणें करून ताका कसलोच त्रास जायना आशिल्लो ताजी आई बाबा भाव सगळींच ताका जीव लायतालीं पूण ताज्या मनांत सदांच खंत उरताली की आपूण असो कसो आपल्याक हें वेगळें कवच कुंडलां कशीं मेळ्यां आपल्या भावाक आनी कोणाकच आपल्या समाजांतल्या खंयच्याच भुरग्यांक अशें ना ही ताका सदांच खंत उरताली आनी तो सदांच उदास उरतालो आनंदी उरनाशिल्लो ताजी बायल भुरगीं सगळीं ताका बरीं करतालीं खरें सांगपाचें म्हणल्यार अर्जूना पेक्षा सुद्दां कर्ण खरो धर्नुधर आशिल्लो पूण ताका सुतपूत्र म्हणून प्रत्येक वेळार हिणायताले अपमानीत करताले तो खंयूय फुडें सरपाक वचूंक ताका हें पालुपत्र सदांच मेळटालें की तूं सुतपूत्र आसा जेणे करून ताज्या मनांत एक अशें दिसतालें की आपल्या जिवनांत आपूण कांयच करूंक शकचो ना काय कितें आमकां दिसता जेन्ना आमी वयर वयर कर्णाची भुमिका पळयतात की कर्ण दुर्योधना फाटल्यानच राविल्लो म्हणजे तो चुकिच्या मनशां बरोबर राविल्लो ताणें बऱ्यां लोकांक साथ दिली ना चुकीच्या लोकांक साथ दिली पूण ताच्या मुखार अशें अनेक प्रसंग आयले की जेणें करून तो वायट संगतीक पडलो पूण ताणें आपलें आचरण सगळेंच सोडलें ना ज्यो गोश्टी ताका चूक दिसताल्यो त्यो तो करनाशिल्लो आनी ल्हानपणा पासून अपमान सहन केल्ल्यान अशें जालें की ताजो लोकांच्या वयलो थोडोसो ना म्हणल्यार तरी थोडोसो जो विश्वास उरता तो गेल्लो कृष्ण सुद्दां सदांच सांगता की आपल्याक एक चारच कृष्णाचेर ताची खूब भक्ती आशिल्ली कृष्णा म्हणटा की आपल्याचेर जे निर्मळ मन मनान जे भक्ती करतात तांच्या पैकी कुंती देवकी राधा आनी कर्ण हे चारच मनीस आसात की जाणीं आपल्याचेर निर्मळ मनान भक्ती केली कर्ण कृष्णाक खूब मानतालो